मां दिल्ली खां ॿाहिरि उत्तर प्रदेश नोएडा में वेंदी आहियां कम जे सिलसिले में तव्हां सभिनीनि खे ख़बरु आहे नोएडा ऐं गुड़गांव ऐं ऐं फ़रीदाबाद जेकी हरियाणा ऐं उत्तर प्रदेश में आहिनि उते ॾाढी वॾी वॾी कंपनियूं ऐं ॾाढा वॾा वॾा इस्कूल आहिनि ऐं मां कम जे सिलसिले में उते कमु वठणु ऐं कम जे सिल कम लाइ उते वञंदी रहंदी आहियां हुते मंदर ऐं उते जॻहि घुमण जूं शयूं बि ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं आहिनि जंहिं करे मां उते वञंदी रहंदी आहियां ऐं मां ॾाढी दफ़ा मतिलबु हिकु ॿ ॾींहुं में हुते हुते हुते जो एक्सपीरियंस कंदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो सुठो बि लॻंदो आहे कम जे सिलसिले खां ॿियो घुमण लाइ ऐं उते इस्कॉन आहे इस्कॉन में वञण लाइ मां हुते वञंदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे